وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا استعمال بھی تبدیل ہو رہا ہے اردو زبان بہت اچھی زبان ہے یہ محبت کی زبان ہے بہت ساری زبان آ کر اور اردو زبان کے کے اوپر اثر پڑا دن بدن اثر کم ہوتا جا رہا ہے اب بھی بہت سارے لوگ اردو زبان بولتے ہیں اور پسند کرتے ہیں مجھے اردو زبان بولنا اور سننا بہت اچھا لگتا ہے